हाँ इंटरनेट ने और बैंकिंग ने लेन देन के तरीकों में बदलाव ला दिया है और मुझे ओनलाइन बेंकिंग कर भरोसा भी है बस सीमित समय तक क्योंकि ओनलाइन बेंकिंग द्वारा और इंटरनेट द्वारा थोड़ा सा मतलब इसमें परेशानी भी आती है क्योंकि इसमें लोग फस भी जाते हैं लेकिन ओनलाइन बेंकिंग द्वारा इंटरनेट द्वारा लेनदेन के तरीके में बहुत बदलाव आ गया है क्योंकि हम घर बैठे भी लेनदेन कर सकते हैं फोनपे अमेजन पे और ऐसे ही गूगल पे द्वारा हम अपने किसी भी सामान का भुगतान कर सकते हैं जोकि हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं इसके लिए हमें बेंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा भुगतान हो जाता है इसी प्रकार हमें इस पर भरोसा भी करना चाहिए और थोड़ा सा नहीं भी क्योंकि इसमें हमें ओ टी पी का ध्यान रखना चाहिए हमें किसी को भी ओ टी पी नहीं देना चाहिए और यह हमारी सुविधाजनक है हमें बार बार बेंक जाने की जरूरत नही पड़ती पर और हम जब बेंक जाते हैं तब हमें अपना दस्तावेजीकरण करने जाना पड़ता है इसके अलावा हमें ज़्यादा बेंक जाना नई पड़ता हमें अगर कोई जरूरी काम हो तो ही हमे बेंक जाना पड़ता हे और यह बहुत अच्छा माध्यम है कि हम इंटरनेट और ओनलाइन बेंकिंग के द्वारा एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं और एक दूसरे जैसे किसी भी प्रकार का हम सामान खरीदने जाते हैं या कुछ लेन देन होता है तो हम ओनलाइन उसे कर सकते हैं अपने मोबाइल द्वारा यह बहुत ही सुविधाजनक है